ان دنوں بچے بیڈیو گیمس ہی کھیلنے میں لگے رہتے ہیں اور بہت ساری ویڈیو گیمس ہیں جو کھیلنے میں لگے رہتے ہیں بچے سب سوچتے نہیں ہیں کہ جا کر کے باہر میں کھیلیں کوئی کرکٹ کھیلے کبڈی کھیلے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سوچتے نہیں ہیں کہ کھیلیں لیکن ان دنوں بچے سوچتے ہیں کہ آرام سے گھر میں بیٹھے رہیں ویڈیو گیمس کھیلتے رہیں اور وہ بہت سارے ایسے ویڈیو گیمس ہیں جیسے ہو گئے پب جی فری فائر کال آف ڈیوٹی اور بھی بہت سارے ایسے ایسے گیمس ہیں جو کھیلنے میں لگے رہتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ باہر بچے جا کر کے آرام سے کھیلیں کبڈی ہو گیا کرکٹ ہو گیا فٹبال ہو گیا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کھیلتے نہیں ہیں اس سے بہت بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ویڈیو گیمس کھیلنے سے اور بچے اسی میں اتنا ڈوبے رہتے ہیں اور یہی کھیلنا پسند کرتے ہیں کہ بیڈیو گیمس کھیلیں گے ہم اور بیڈیو گیمس کھیلتے ہی رہیں اس سے بہت سارے نقصان بھی ہیں اور فائدے تو کچھ نہیں ہیں اس سے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو گیمس نہیں کھیلیں بچے بیڈیو گیم سے نقصان بہت سارے ہیں جیسے کہ مائنڈ جو ہے بہت بہت زیادہ یہ ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے رہنے سے مائنڈ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے صحیح نہیں رہتا ہے اور نہ آنکھ کی روشنی کم ہو جاتی ہے آنکھ سہی آنکھ سے صحیح سے دکھائی نہیں دیتا ہے کچھ بھی تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو گیمس نہیں کھیلے بچے سب لیکن پھر بھی اسی میں ڈوبے رہتے ہیں کہ ہم ویڈیو گیمس کھیلیں گے پب جی کھیلیں گے کال آف ڈیوٹی کھیلیں گے فری فائر کھیلیں گے اور بہت سارے ایسے بہت سارے ایسے گیمز ہیں جو کھیلنا پسند کرتے ہیں بچے سب لیکن پھر بھی وہ ان کو کتنا کتنا بھی چھڑائیے یا کچھ کیجیے لیکن بچے سب مانتے نہیں ہیں اور بیڈیو گیمس کھیلنے کے چکر میں ہی لگے رہتے ہیں ان کو کتنا سمجھائیے کہ ویڈیو گیمس مت کھیلو اس سے خرابی ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے اس سے وہ ہوتا ہے لیکن نہیں مانتا لیکن ہمارے گاؤں میں دیکھ لیجیے ایک ٹھو تھا بندہ جو لڑکا تھا وہ بیڈیو گیمس کھیلنے کے چکر میں پانچ سال سے ویڈیو گیمس ہی کھیل رہا تھا اور پورا کھیلتے کھیلتے مائنڈ اتنا زیادہ ہو گیا خراب کہ وہ پاگل ہو گیا اور وہ جا کر کے ابھی بندو ویسے لکڑی کا بندوق لے لیتا ہے لکڑی لے لیتا ہے اسی سے سوچتا ہے کہ ہم یہی ہے ہم فری فائر کے یہ ہیں ہم فری میں پب جی کے وہ ہیں اور جگہ جگہ پہ جا کر کے کوئں پول کو جا کر کے ایسے کہ لکڑی دکھا کے گولی مارتا ہے کہتا ہے ہم اس کو مار دیں گے اس کو مار دیں گے بس اس سے جو ہے مائنڈ پورا زیادہ پاگل ہو گیا اور بہت زیادہ بےچین ہو رہا ہے اس کے ماں باپ بھی بہت زیادہ بےچین ہو رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا کیسے ہو گیا تو ہم یہی صلاح دیتے ہیں کہ ویڈیو گیمس نہیں کھیلنی چاہیے اور بچے اسی میں لگے رہتے ہیں کہ ویڈیو گیمس ہم کھیلیں کس طرح سے کھیلیں اور آپ نہیں بھی دیجیے گا فون تو کسی بھی طرح سے وہ بچے ویڈیو گیمس کھیلنے میں ہی لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے کھیل لیں بیڈیو گیمس تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بچے کو ویڈیو گیمس مت کھلائیے اور کسی بھی طرح سے کھیلنے نہ دیجیے بچے کو ویڈیو گیمس ویڈیو گیم سے بہت سارے نقصان ہیں بہت سارے ایسے ایسے نقصان ہے جو بتا نہیں سکتے آپ کو بہت سارے نقصان ہیں تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بچے کو ویڈیو گیمس کھیلنے نہ دیں کچھ بھی ہو جائے اور کچھ بھی ہو جائے تو بچے کو ویڈیو گیمس کھیلنے نہ دیں ہم یہی آپ سب سے کہنا چاہتے ہیں اور ہم بھی نہ کھیلتے ہیں آپ بھی مت کھیلیے ویڈیو گیمس اور اپنے بچوں کو بھی مت کھلائیے بیڈیو گیمس